हां जी थाप्पा जरनल स्टोर कोला बोला करने ओ तुस हां नेईं नेईं ऐसी कोई गल्ल निं ऐ असें सारा समान चैक्क करियै रक्खे दा होंदा ऐसा होई निं सकदा कि अस तुसेंगी समान देचै ते ओह्दी डेट होई दी होऐ हां ऐसी कोई गल्ल होग तां अस तुसेंगी समान बदलियै देई देह्गे तुस आयओ बिल्ल कन्नै लेइयै आओ ते कन्नै समान बी लेइयै आओ फिर अस तुसेंगी दिक्खियै ते बापस करी देगे अच्छा तुस आओ ते सेही फिर सामनै थुआढ़े नै गल्ल होगी फोन पर थुआढ़ै कन्नै असैं केह् गल्ल करनी ऐ ठीक ऐ इ'यां ते पैसे बापस करने निं हैन ऐसी कोई पालिसी रक्खी दी निं ऐ कि अस तुसेंगी पैसे बापस करी देचै पर एह् ऐ तुसें अस समान देई बैठचै पर तुसें गी अस समान देई देगे अगर ऐसा कोई केस होगा अस तुसेंगी समान देई ओड़गे ठीक ऐ